हलो हलो हा जी पार्लर वारी ॻाल्हायां थी बतायो ॿुधायो जी ऑक्सीजन क्लीनअप असांजो जेको आहे उहो पंद्रहें सै जो अथव और ऑक्सीजन जो फ़ेशियल वारो आहे उहो टे हज़ारे जो अथव और मेकअप पार्टी मेकअप कराईंदव कराईंदव त साढी चईं हज़ारे जो आहे और ब्राइडल मेकअप अथव कीअं अथव पार्टी मेकअप अथव कहिड़ो मेकअप खपेव हा त उहो साढी चार साढी चार हज़ार जो लॻंदो अगरि असां हेयर एक्सेसरीज़ और हे हो लॻाईंदासीं त उहो पंजे हज़ारे जो थींदव सभिनि खां घटि रेट अथव भेण असांजो बिल्कुलु सभिनि खां घटि तव्हां पतो करे वठो किथे बि सभिनि खां घटि अॼु कल्ह हेयर एसेसरीज़ हेन पिन हेॾो मेकअप मतिलबु हेॾो हू लॻे थो पियो हुनजे बिना कम्पलीट कोन्हे त हीअ इन जे लाइ लुक ॾियण जे लाइ हाणे इहो सभु त लॻंदो ई आहे फ़िलहाल असां इहे ई रेट में कयूं था पिया छोकि न न तव्हां खे कम बि ओड़ो ई मिलंदव असां वटि सभु स्पेशलाइज़्ड पूरो स्टाफ़ आहे हितां जो सभु ट्रेंड माण्हू आहिनि और असांजी जेका बि स्टाफ़ आहिनि क्लीनलीनेस हाइजीन और तव्हां खे हिते कोई बि सुविधा में कोई कमी लॻेव त ॿुधाइजो सर्विस में बि कोई तव्हां खे कोई कमी न मिलंदव तव्हां हा हा हा उहे असांजो पैकेज अगरि तव्हां वठंदव हा उहो तव्हां फ़ुल पैकेज वठंदव त तव्हां खे जेको आहे उनमें डिस्काउंट थींदो आहे तंहिं महिल तव्हां खे नेट जेको आहे आइब्रो मेनीक्योर पेडीक्योर तव्हां खे बॉडी वेक्सिंग और फ़ेशियल उन खां अलावा मेकअप सभु मिलाए करे वठंदा त इहो पूरो पैकेज ॾह हज़ारे में पईंदो तव्हां खे हा ॾह हज़ारे में फ़ुल बॉडी तव्हां खे मिली वेंदव हा बेसिक बॉडी जी क्लीनिंग बेसिक बॉडी जी क्लीनिंग वेक्सिंग थ्रेडिंग और फ़ेशियल इहो सभु कुझु मिलाए तव्हां खे मेकअप हा फ़ुल तव्हां जी बॉडी पूरी हा उन में सभु नेल्स कटिंग हेन पेन मसाज वग़ैरह तव्हां खे सभु मिलंदव हा असां त वेक्सिंग खां पोइ बि मतिलबु माण्हू क्रीम लॻाईंदा आहिनि न असां टोनर ऐं एंटीसेप्टिक क्रीम पूरी यूज़ कंदा आहियूं छोकि दाणा निकरी ईंदा आहिनि त इन्हीअ में छा असांजा स्पेशियल आहिनि सभु आइटम जेके बि यूस कंदा आहियूं सभु ऊची क्वालिटी जा ई यूस कंदा आहियूं असां ठीकु आहे तव्हां पंहिंजो नालो और नंबर मूंखे लिखाए रखो हा ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे न न कीअं बि पेमेंट कयो कोई दिक़त कोने जी वेलकम अथव कल्ह जयझूलेलाल